हम जे छै अहाँके रेस्टुरेन्टमे एहिसँ पहिने आर्डर केने रही जाहिमे हमर जे छै से तेल रहै किछु किछु सामान रहै ओहिमे बहुत एहन किछु सामान छै जे छुटि गेल छै तऽ ओ आब पनीरसभ जे छै से छुटि गेल छै ओ आब हम फेरोसँ ओहिमे ऐड करय लेल चाहैत छियै तऽ जेना ओहिमे पहिलुक वस्तु भए गेल अहाँकेँ पनीर दोसर वस्तु भए गेल लच्छा पराठा तेसर वस्तु हमर भए गेल राजमा चावल चारिम वस्तु जे छै से रिफाइन आओर ईसभ अहाँ जे छै से हमर ऐड कए देबै ओहिमे कोक माजा स्टिंग चिप्स ई दू चारिगो चीज फेरोसँ अहाँ ऐड करू आओर एक दूटा आओर छै आओर मेरिन्डा भेल एकर सबके जे दाम हेतै से फेरोसँ अहाँ हमरा ओ लिस्ट भेजैके प्रयत्न करबै